जोधपुर में तो लोग टैक्सी वैक्सी चलाते हैं और लोग सरकारी नौकरी का ज़्यादा देखते हैं जिससे उनके जो भी हो परिवार का भी सपोर्ट रहे उनके और ये सब काम अर्थव्यवस्था में भी यूँ काम आते हैं के जो कमठा मज़दूरी करते हैं वो रोड रोड वोड बनाने में सहायता करते हैं तो उनको टेंडर वगैरह दे देते हैं तो रोड वोड बना देते हैं और जो लोग बैंक वगैरह में इनमें लगते हैं जी एस टी एस टी के ऑफ़िसर बनते हैं तो जितना भी पैसों का काम धाम होता है देश का वो सब ये इन लोग संभालते हैं और ये सारा काम ये सब जोधपुर वाले मिलके करते हैं